नमस्ते जी कहिए हमको हमको यह कहना था कि आपका लाइब्रेरी है क्या लाइब्रेरी में कितने बुक हैं कौन कौन से बुक हैं हमको पढ़न हमको तो हिंदी इंग्लिश या फ़िर कुछ स्टोरीज़ पढ़नी थी केमिस्ट्री की तो क्या मिल सकती हैं कितने से कितने बजे तक मिल सकती है कितने से कितने बजे तक मिल सकती है टाइम मतलब बता दीजिए कि कितने समय आना है जाना है मतलब यह तो बता दीजिए कि कब आपका ओपेन होता है लाइब्रेरी अच्छा सुबह छः तो हमको आना है आपकी लाइब्रेरी में पढ़ना था हिस्ट्री या कुछ भी तो आपके यहाँ सब मिल जाएँगी न बुक आपके यहाँ सारी बुक मिल जाएँगे अच्छा अच्छा हमको उसी के लिए जानकारी लेना था कि हमें पढ़ना था लाइब्रेरी में इस वजह से हम परेशान थे तो यहाँ कुछ था नहीं तो हम कहे आपके यहाँ अच्छा होगा इसलिए आपसे पूछे हम तो पता चला आसपास के लोगों से काफ़ी लोग जाते हैं तो बताने लगें कि आपके यहाँ अच्छा बुक्स मिल सकता है और हर बुक मिल सकती है अच्छा अच्छा हमें सब चाहिए ही तो हम कल से आ जाएँगे जितने बजे कहेंगी आप अच्छा अच्छा हाँ तो हमें इसीलिए जाना है हम आएँगे आपके यहाँ तो हमें बता दीजिएगा और क्लासरूम दस बजे ग्यारह बजे आएँ दस से ग्यारह बजे अच्छा अच्छा तो यह कह रहे थे कि हम लाइब्रेरी में आपके कितने हैं एक रूम है दो रूम है पढ़ने के लिए भी क्या रूम है बेंच टेबल या है हम पढ़ना चाहते वहीं पर अगर तो अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हमें पढ़ना था तो घर पर तो होता नी ए बुक्स हमें चाहिए तो आपके यहाँ मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा अच्छा और अगर हमें पानी वानी भी पीना हुआ तो क्या हम वहाँ पर है अच्छा अच्छा बाकि अच्छा अच्छा हाँ हाँ हमको तो अब अच्छे यह बताइए कितना पैसा लेंगे कितना चार से पाँच हज़ार अच्छा तो हम अगर उससे कम करवाएँ तो हो जाएगा जैसे हम तीन करवाएँ साढ़े तीन करवाएँ नहीं फ़िर भी अगर आप चलिए अच्छा चार ही ले लीजिए हाँ तो चार ही ले लीजिए हमसे ठीक है अच्छा नमस्ते रुको